जी जी बोलिए हैलो हाँ बोल रहे थे ना कि हेलो हाँ आवाज़ सुन रहे मेरा

आवाज जा रहा है बोले हमको जो है न आठ नौ पीस अलमारी बनवाना था लकड़ी का जी नहीं नहीं मेरे पास लकड़ी है

जी लकड़ी बनवा अलमारी बनवाना था और वही कुर्सी टेबल हो गया पंद्रह पीस कुर्सी पंद्रह पीस टेबल बनवाना था

नहीं नहीं भैया बात ऐसा है ना कि लकड़ी थोड़ा ज्यादा है और बहुत दिन हो गया है काट के रखे हुए है तो वो मट्टी उट्टी बन जाता है घुन लग जाता है न हाँ इसीलिए थोड़ा जी जी नहीं नहीं नहीं जी जी

जी अभी नया डिजाइन में नया डिजाइन में जो चला हुआ है न अलमीरा लकड़ी का वही बनाइएगा पंद्रह पीस हाँ पंद्रह पीस जी जी फिर भी नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है खर्चा का कोई दिक्कत नहीं है लकड़ी अपना ये गम्हार का है और कुछ लकड़ी और कुछ कटहल का है

जी जी दुकान में सेलिंग करना है ये सब चीज बनवा कर नहीं नहीं आपने पास अपने पास बहुत है लकड़ी पूरा लकड़ी है लकड़ी का खेत उत है पूरा होता है गाछ उछ सब चीज का लगाते हैं

जी हाँ हमको अच्छा लगेगा तो हाँ हाँ वो तो बात है ही अच्छा लगेगा तब हम काहे न करवाएँगे जहाँ अच्छा चीज़ मिलेगा वहीं से न लेंगे वही न और काम करवाते करते संबंध बन जाने के बाद तो जानबे करते हैं अपना चलता रहेगा लेन देन हाँ हाँ हूं हूं वही वही चीज़ व्यवहार बनने अगर बनल रहेगा तो मान लीजिए रेटो ऊट में कोई दिक्कत नहीं होगा

ठीक है हम तब आज भेजवा दे कि कल भेजवाएँ चलिए ठीके है मिल लेते हैं आते हैं शाम में मिल लेते हैं